बिहारमे शिक्षा बेबस्थापकके फण्डिङ्ग शिक्षावृत्ति आओर शिक्षा ऋणसँ करल जाइए बिहारमे शिक्षकसबके लेल काफी अच्छा बेबस्था हइ जकरा वजहसँ शिक्षकसबके काफी अच्छा रहै छै यहाँपर अध्यापन करबैले आओर ईसब नहि बिहारके शिक्षकके लेल काफी अच्छा हइ आओर एहि सबके काफी अच्छा मूल्य देल जाइ छै अपना सर्विस देबैके लेल जे अपना सेवा प्रदान करै छै ओ बिहारके विद्यार्थीके ओ काफी अच्छा हइ आओर सभी शिक्षक केलिए सराहनीय हइ जे सभी स्टूडेन्टके अच्छासँ पढ़ाबै छै आओर ई सबके जतना भी जतना भी फण्डिङ्ग अबै छै ओ शिक्षावृत्ति या शिक्षा ऋणके तहत अबै छै जे सरकार फण्डिङ्ग करै छै आओर ओ फण्डिङ्ग शिक्षक ओ फण्डिङ्गसँ सब टीचरके पास अबै छै आओर ओसब अपना ओहिसँ अपनासब करै छै आओर शिक्षाके जे अपना सर्विस दै छै टीचरसब बच्चाके ओ काफी अच्छा रहै छै आओर इसकुल भी काफी इहाँपर अच्छा हइ